उय आगे आगे आयक गे आगे हांव गे तें हांव गे आं आं आगे जालें तुमचें मीठ काडून जालें हय आनी बाय तूं गे एकटीच गे आनी कोण ना गे म्हाराष्ट्रा त्रास पडटा म्हुणू आगे हांव म्हणटा वा हांव आतां इतलो तेप हय हय तेंच तेंच पळय आतां ह्या दिसान नुस्तें बरें मरता बांगडे बिंगडे कितले मरता जाणा मिठा घालता म्हणळ्यार मीठ ना आतां हें पळय स्पॅशल गाडी घेवून येलां हांव हें सोदत सोदत सोदत कितलें पयस गे तुमचें आं आं तेंक हय हय आनी आतां आतां हय आतां पूण लोकांच्यान इतले त्रासाचें काम जायना गे म्हूण लोक कोल काडटात आतां हय हय हय आनी आतां हय आनी आतां कितें जाता म्हण आं मेळटा हे त्रास कोण काडटलो पूण आमकां हय पूण आमकां मीठ जाय गे आमी नुस्त्याचो बिजनस करता न्ही गे नुस्त्याचो धंदो करतात आतां ह्या दिसां बरें बांगडे बरें करबट बिरबट मरता मिठा घालता म्हळ्यार मीठ ना म्हळ्यार म्हाका येपय सोदत स्पॅशल गाडी घेवन येवचें पडलें आतां तूं वर्सान वर्स येताली पळय आतां म्हळें पळयलें प्रत्येकल्या तुका वळकून अशी हें करता ती पळोवन हांव आतां येला हें पळय आनी ते चिकलातल्यान कशी येता गे तुमी हांगा सारकी आनी हय तेंच आसूं पूण बरें कश्टाचें काम करतात गे बाय तुमी तुमी मीठ हाडटा म्हणून आमकां मीठ मेळटा आनी आमगे हो पळय धंदो चलता हय हय हय हय जाय गे म्हाका आनी हे पळय तूं आतां इतले त्रास करून येला येपय हांवे थोडे तुका सुकिल्ले बांगडे हाडल्यात आतां फुडें तुका हें करून दवरलें जाल्यार हय तूं आं हय आतां तूं इतके त्रास करून येता पळय म्हाका याद जाली की तुजी आनी मिठय जाय आशिल्लें म्हजी दोनूय कामां जातालीं आनीक हांगा लागींच मगे मागे चेडवा घर आसा मागी मगे दोनूय कामां जालीं गे म्हण हांव येलें नाजाल्यार इतले पयस गे पूण म्हाका तुजी आं देव बरो करूं गे बाये हय आं हां हां हय आनी म्हाका तें बरें दी आं ते गुळी बी खूब आसा पळय ते नाका म्हाका आं हय हय आनी बारीक दी कित्याक करमेवपाक बऱ्या पडटलें गे बारीक दी मोटे नाका म्हाका हय बांगड्या ते हय हय हय हय हय कशें व्हरूं पो पिशवी हांयें हाडली ना गे आसा तुजे कडेन आसात आसल्यार खोपीं बी आसा जाल्यार पळय गे मातशें पळय पळय हय बसतां बसतां हय बसतां पळयता खोपीन आमी म्हाका पळय हय म्हाका हय हांव हें पळय एक पोत्या खातीर बी एयल ना आं म्हाका चार तरी पोती जाय कित्याक हांव म्हागे वाड्या वयली ती तेंच्यानी सांगिल्लें तूं धुयेगेर वता जाल्यार मात्शें थंय पळय आनी थंयच्यान मीठ हाड म्हण तीय तुगे वाट पळयतलीं कळ्ळें आं बरें आं म्हाका चार घाल आं चार आं चार पोती जाय चार पोत्यो आं बरें